एक साल पहले अ मैं मार्केट से एक स्टोव लेकर आई थी ऐसे ही मार्केट गई तो देखा कि काफ़ी अच्छा दिख रहा था वह देखने में तो हम उसे घर ले आए तो उसका अ डिज़ाइन अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया था कोई भी यूज़ कर सकता है बच्चे भी उसको यूज़ कर सकते हैं सर्दियों का टाइम चल रहा है तो पानी वगैरह गरम करने के लिए चाय वगैरह बनाने के लिए सुबह काम आता है वो और अ उससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भी नहीं होती क्योंकि जितना उसको पम्प करेंगे सिर्फ अ उस उतना ही यूज़ करते हैं उसको किसी प्रकार से कोई बच्चे वगैरह परिवार में कोई भी सदस्य उसको यूज़ कर सकता है काफ़ी अच्छा है वो एक साल पहले उसको लेकर आए थे हम और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उसमें नहीं आई है मैकेनिक को भी नहीं दिखाया है कोई सर्विस वगैरह भी नहीं कराई है और बहुत अच्छा काम कर रहा है वो अब तो हम कभी कभी खाना भी बना लेते हैं उस पर और एक एक अच्छा मतलब उससे एक्सपीरियंस मिला है कि अ इससे गैस वगैरह भी काफ़ी बचती है और परेशान भी नहीं होना पड़ता जितना उसको पम्प कर लो उतना अपन उसको यूज़ कर लो एक अच्छा अ